इहा ॻाल्हि सची आहे त माण्हू फैशन जेको बि आयो हुओ सिनेमा मां ई था खणनि अहिड़े नमूने मां बि हिकु ज़माने में सायरा बानू जी फेन हुंदी हुअसि हुननि न हिकु पिचरु में हिकु पैजामो पातो अहिड़ो टाईट भाई हुनजे मथां कुर्तो लुंढो छा त कलरु हुयो बसि मां त मोहित थी वियसि पोइ मां ओहड़ो कपिड़ो बाज़ार में वियमि साॻो ई कलरु उन ई स्टाइल जो कपिड़ो ख़रीद कयो पोइ थोरी ई ॾींहनि में मुंहिंजे साहेड़ी जी शादी हुई त मां सोचियो हा इहो सुठो सुनहरी मौक़ो आहे इहो सायरा बानू जी जेका कॉपी करे मां ड्रेस ठाराही आहे मां उते पाए वञां ताकी मुंहिंजी वाह वाही थींदी ऐं थियो बि हीअं ई मां जीअं ड्रेस पाए वियमि माण्हू जीअं मूंखे ॾिठो ऐं मां जीअं त सन्हरी बि आहियां सुठी बि आहियां गुड लूकिंग आहियां त पोइ माण्हुनि मुंहिंजी साराह कई अड़े सायरा बानू थी लॻें तूं त सायरा बानू थी लॻें इअं मां सायरा बानू ॿुधी ॿुधी मूंखे लॻण लॻो सची मुची मां सायरा बानू त न आहियां पोइ मूंखे ॾाढो पसंदि आयो ऐं ड्रेस उहा मां जामु साल रखी जामु साल हलाई जो त हुअ मुंहिंजी हिकु यादगारु हुई